ایم پی پردیپ سنگھ وزیرعلیٰ نتیش کمار وزیر اعظم نریندر مودی بارشٹر اسد الدین اویسی اور مولانا سید ابوالحسن علی الحسنی الندوی